पोथी पढ़ब तऽ हमर विशेष हमरा जे छै से नीक लागैए लेकिन हम बेसी जे पढ़ने छी हिन्दी साहित्यके पैघ पैघ साहित्यकार सभ जे भेलाहँ जेना आचार्य चतुरसेन हुनकर हम बहुत सारा पोथी पढ़ने छी गुरुदत्त राय हुनकर बहुत सारा पढ़ने छी धर्म आचार्य जे भारती छथि हुनकर बहुत पढ़ने छी श्रृङ्खला तऽ एखन नहि यऽ कोनो ध्यानपर नहि आबैत यऽ मैथिलीमे हम खास कए कऽ मधुश्रावणी एकटा किताब अछि जेकि पण्डित हरिमोहन झा द्वारा रचित अइ ओ किताब हम बहुत बेर पढ़ने छी चूँकि ओकरामे हमरा मिथिला समाजके जे घर आङ्गनके आओर एकटा अपन जे परम्परा होइ छै तकर बड़ा गहराइसँ वर्णन कयल गेलै हँ आओर ओ बहुत बेर पढ़लाके बादो मन नहि भरै छै होइ छै कि बार बार बेरि बेरि ओकरा पढ़ी तऽ ओ हम किताब बहुत बार पढ़लहुँ हँ एकटा हमरा सभके जे इलाकामे आब तऽ ओ स्वर्गवासी भए गेलथि हँ प्रोफेसर धीरेन्द्र नारायण झा धीर छलाह जेकि बहुत सारा किताब लिखलथि हँ ओहिमे एकटा हुनकर प्रसिद्ध किताब छनि लतमारा लतमारा जे छै से ओ लतमाराके ओ विशेष खासियत जकरा कि सामान्य तौरपर सीढ़ी कहल जाइ छै अपन घरमे प्रवेश करय काल जे छोट सनक सीढ़ी बनायल जाइ छै ऊँच घरमे ओकरे लतमारा कहल जाइ छै ओ लतमाराके जे अपन एकटा व्यथा छै तकरे ओ वर्णन केलखिन हँ ओहो पोथी हम बहुत बेर पढ़लहुँ हँ सङ्गहि हमरा सभके अपना मिथिलामे प्रोफेसर मायानन्द मिश्र छथि हुनकर किताब बहु सारा पढ़लहुँ हँ हुनका बादमे हमरा एकटा अपने गाँवके प्रोफेसर छथि कुलानन्द झा ओहो किताब सब पढ़लहुँ हँ शृङ्खला कोनो एहन अथीमे नहिए